हलो नमस हलो नमस्ते हमको बाल वाल कटवाना था रेट बताओ कितने लोगी जे बता कितने लेओ पैसा अरे ओही चार सौ लेहओ अरे वो गोल कटिंग हाँ और मेहँदी लगानी है पैसे बताओ तो कर देना अपने काली काली हमको काली ही पसंद है हाँ चार साढ़े चार सौ लै लिहो साढ़े चार सौ लै लिहो साढ़े चार सौ लै लिहो साढ़े चार सौ में नहीं बनी और क्या और कुछ नहीं मेहँदी लगाए देनो बाल काट दिनिहो तो पाँच सौ फिर लै लिनिहो पाँच सौ में मेहँदी लगा देहो बाल काट दिनिहो और और वा देन जौ वा कटिंग होत है अये वा वाली हनी सिंह वाली वहे काट देहो हाँ कलर दिहो कैर दिनिहो कराय लेब हाँ वे दे कोर्ट में देब अबहे आ रहे रूम में हियाँ हाँ ठीक अबहे अइबो तले तो पैसा भाई देखो ज़्यादा है भाई मेहनत करिहो पैसा ज़्यादा है भाई मेहनत करिहो लेकिन पैसा महंगाई देखो है ना हाँ तो कम नहीं करिहो कम नहीं करिहो अच्छा तो देखहो पता लगे होय तो तो आए कम ज़्यादा होइहे तो फिर का तो आँय हाँ ठीक फिर ठीक अबहे आ रहेन